میں نے اپنے اس اسکول میں ہندوستانی سائنسدانوں کے بارے میں بہت سیکھا ہے ہمارے ہندوستان میں بہت سارے سائنسداں مشہور ہیں جیسے کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام بہت مشہور ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے ریاضی کانوں کے بارے میں بھی میں جانتی ہوں اور ان کے بارے میں میں مسلسل پڑھتی رہتی ہوں کیونکہ سائنسداں جو ہیں ہمارے وہ نئی نئی اور جدید چیزوں پر مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں اور ان کی یہ کوشش کامیاب بھی ہوتی ہے جیسے کہ پرمانو بم ہمارے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے بنایا تھا اور اس کا ایجاد کیا تھا جب کسی نے نہیں ایجاد کیا تھا اور ہم لوگ اپنے اسکول میں یا پھر کالج میں ان سارے سائنسدانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے دیگر سائنسداں اور ان کے کارناموں کے بارے میں ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو ایک سیکھ ملتی ہے ایک سبق ملتا ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو بھی ان کی طرح بننا چاہیے اور ان کے جیسا عظیم کارنامہ انجام دینا چاہیے